एगो किताब था हमें वो किताब से बहुत पड़ते थे और पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरफ से मैं कर रही थी नहीं पड़ते थे मुझे याद नहीं आते थे तो मेरे सड़ बहुत बोलते थे डाँटते थे बोले कि जो याद नहीं करेगी तुमको हमें घर नहीं जाने देंगे तुमको हम वो पीटेंगे तुमको मारेंगे वो कर लेंगे तो सर जी से बहुत डरा रहे थे वही किताब को हम फिर से रिपीट करते थे तब पर भी नहीं आ रहे थे तो सर जी को बोले सर जी नहीं आ रहा सर बोले की बो पढ़ो चुपचाप तुम नहीं पढ़ेगी तुमको घर नहीं जाने दें मारेंगे तुमको वो कल तो हम सर जी को बोले कि सर जी कैसे आएँ हमको नहीं आता है पढ़ पढ़ने के लिए क्या करें बोले कि तुम नहीं तुम पढ़के पढ़ो चुपचाप तुम ये वही पढ़ो एक्के बार जब तक तुम नहीं पढ़ेगी तब तक हम तुमको घर नहीं जाने मारेंगे वो कल लेंगे फिर हम सर जी को कहे सर जी क्या करे तो फिर वन टू थ्री वो पढ़े ए बी सी डी पढ़े अ ए आ ई पढ़े थे एगो किताब था वो भी किताब मैं बहुत अच्छे से मैं पढ़ पाई थी बहुत अच्छे से पन्ना चाहते थे याद ही नहीं हो रहा था तो मेरे सर बहुत बोलते थे कि नहीं पढ़ो पढ़ो हम कहें कि सर हमको आता ही नहीं है तो कहा फिर नहीं